हा मूंखे लॻंदो आहे त उत्तर प्रदेश जी कला से शिल्प खे वधाइण लाइ यूनिवर्सटियूं जो घणो अघु आहे जीअं इंटिगर्ल युनिन मिंस्ट्री एमेटी यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऐं इंस्टिट्यूट ऑफ़ पैट्रोलियम टेक्नोलजी इहे सभु यूनिवर्सिटी यू असांजे समाज में घण संस्कृतियूं ए सांस्कृतिक कार्यक्रम खे वधाए वधाइणु ॾियण लाइ कम करे रहियो आहिनि